دہلی میں کافی سارے طلبہ ایسے ہیں جو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں جیسے انہیں اسکالرشپ کے بارے میں پراپر نالج نہیں ہوتی جس سے کہ وہ اسکول کالجز کی فیس آج کل اتنی زیادہ ہو گئی ہے جو وہ اپنی جیب سے افورڈ نہیں کر پاتے یا پھر ٹراولینگ کے لیے ان کو ایشوز آتے ہیں کافی دور کالجز وغیرہ میں نام آتا ہے یا میرٹ بیس پہ کافی دور مطلب کٹ آف میں نام الگ الگ کالجز میں جو کہ کافی دور ہوتے ہیں ڈسٹینس پر ہوتے ہیں اس وجہ سے ایشوز آتے ہیں اس کے علاوہ اکنامکس ایشوز ہوتے ہیں بچوں کے آج کل آپ کالجز کی فیس چیک کریں گے تو دس ہزار چھ سو سے اوپر ہی ہے جو بھی آپ میں کوئی نارمل کورس بھی اگر کسی کالج میں کرنے جاتے ہیں تو اس کی فیس ساڑھے دس ہزار سے اوپر ہی ملے گی آپ کو چاہے وہ اوپن سے ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ گرلس کے لیے تو سیفٹی ایشوز بھی کافی زیادہ میٹر کرتے ہیں آج کل دہلی کے حالات آپ نے سب نے دیکھے ہوئے ہیں دہلی میں ہمیشہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے مطلب ریپ کے اور کڈنیپنگ ریپ مرڈر اتنے کیسیز آ رہے ہیں کہ بس اس کو دیکھتے ہوئے ماں باپ اپنے بچوں کو باہر بھیجنا ہی پسند نہیں کرتے آفٹر ٹویلتھ وہ سوچتے ہیں کہ بچا ہمارا بس گھر میں ہی رہے اس کے علاوہ کہیں جائے ہی نہیں اس کے علاوہ معلومات کا کم ہونا جیسے اسکالرشپ کا اگر پچوں کو پتا ہوگا تو وہ اسکالرشپ لے کر اپنی فیس جمع کر سکتے ہیں جو پچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے پڑھ سکتے ہیں اگر اسکالرشپ کا ہی پتا نہیں ہوگا تو بیچارے وہ بچے کہاں سے پڑھ پائیں گے ان لوگوں کو پہلے ہی بنیادی سہولیات نہیں مل پاتی ہیں جس وجہ سے ان کے مارکس اچھے نہیں آتے اگر ان کے مارکس اچھے نہیں آتے تو ان کا میرٹ میں نام نہیں آتا اور میرٹ میں نام نہیں آتا تو جو کٹ آف نکلتی ہے وہ اتنے دور دور کالجز میں ان نام آتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کوئی کنوینس کی پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر تین تین چار چار کنوینس چینج کر کے اگر کوئی بچہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تعلیم حاصل کرنے جائے گا تو وہ آ کے کیا پڑھائی کرے گا کیا کام کرے گا اس کے علاوہ ٹائم کا ایشوز ہو جاتا ہے کافی تو اس لئے